हेलो क्या परिवहन एजेंसी में मेरी बात हो रही है जी आपका ड्राइवर है जिसने मास्क नहीं पहना है और काफ़ी हालत बेकार है जिससे मास्क पहनना ज़रूरी है और उसने गाड़ी की सीटें भी काफ़ी गंदी कर रखी है जो बैठने लायक नहीं है हम जब आपकी परिवहन में गए तो हमें खड़ा होकर जाना पड़ा सीटों बैठने की हालत में नहीं थीं उनको साफ करवाने के लिए आप बोलें हमें काफ़ी निराश व्यक्त होना पड़ा